हँ हमरा क्षेत्रमे पशु चिकित्सक छथि आओर ओ पशुके चिकित्सा उचित तरीकासँ करैत छथि खास कऽ कऽ गाम घरमे जे पचु पशु चिकित्सक छथिन ओ एलोपेथी दबाइ सङ्गे सङ्गे अपन जे आयुर्वेदिक औषधि होइत छै तकर उपयोग बेसीसँ बेसी करैत छथिन आओर पशुके इलाज करैत छथिन हमरा क्षेत्रमे बहुत रास पशु चिकित्सक छथि जे एहि पर काज कऽ रहल छथि आओर पशुसभकेँ स्वस्थ करेबामे हुनकर महत्वपूर्ण भूमिका होइत छनि एखन दोकानमे सेहो सभबीमारी पशुसँ सम्बन्धित विभिन्न बीमारीके दबाइ भेटैत छै लेकिन गाम घरक जे डॉक्टर छथिन से जड़ी बुटी आओर पेड़ पौधा सँ उपलब्ध जे दबाइ होइत छै ओकर उपयोग करैत छथिन जाहिसँ की होइत छै पशुपर एकर साइडिफेक्ट नहि होइत छै आओर पशु अतिशीघ्र स्वस्थ भऽ जाइत अइ आओर ओकरा दूधमे या अन्य जे बच्चा होइत छै ताहिमे कोनो तरहक ओ परिवर्तन या समस्या नहि आबैत छै तैँ पशु चिकित्सक हमरा गाममे छथि आओर ओ जे पशुपर विभिन्न तरहक कार्यकलाप करैत छथि आओर हुनका स्वस्थ करेबामे हुनकर भूमिका अहम